اردو زبان بہت ہی شیریں اور میٹھی زبان ہے اردو زبان ہندی عربی فارسی کا ایک حسین مجموعہ ہے اردو زبان کسی خاص قوم یا کسی مخصوص علاقے یا ملک کی زبان نہیں ہے اردو زبان ہر انسان بول سکتا ہے اور اردو میں بڑے بڑے شعراء و ادبا گزرے ہیں اردو میں بڑے شاعروں میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرزا غالب اور میر تقی میر جیسے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے اچھے اردو میں شعر لکھے ہیں ان میں سے ایک شعر علامہ اقبال کے یہ ہیں میں جو سر بہ سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا ترا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اردو زبان بہت ہی اچھی زبان ہے اور میٹھی زبان ہے اور اس کا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے خاص کر ہندوستان کے اچھے اچھے علاقوں میں اور پاکستان میں اردو پاکستان کی اردو قومی زبان ہے اور ہندوستان کے مسلمان اور بہت سارے اور غیر مذاہب کے لوگوں بھی لوگ بھی اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں